हाँ आप वैसे अपना आपके पास हमारी एक मंदिर को सजाना है हाँ मैं इसलिए आपको कांटेक्ट की आपके पास सफिशिएंट फूल है ना हमको बहुत सारा फूल चाहिए

गुलाब है गुलाब गुलाब फिर माली है ये सारी फूल गेंदा है और कोई और कौन सा फूल है

आप एक कम कीजिए नहीं नहीं मंदिर को प्रतिष्ठा करना है ना इसलिए आप एक कम कीजिए सुनिए आप एक काम कीजिए जितने भी सारे फूल है ना आपके पास सब दस दस के जी आप पैक कर लीजिए हमारे लोग जाएंगे इधर से लेके आ जाएंगे नहीं तो आपके पास पार्सल व्यवस्था है हाँ जो पार्सल व्यवस्था है ना हाँ आप एक काम करिए पहले आप दस दस के जी सारी फूल को पैक कर के हमारे फ्रेश भेजना आप फ्रेश भी भेजेंगे ना कोई फ्रेश फ्रेश फूल भेज के मारे उधर पार्सल कर दीजिए मैं एड्रेस भेज दूंगी आपकी फोन पे पैसे मैं ट्रांसफर कर लूंगी आप एक किलो गेंदा फूल कितना लेते

ए भाई आपके तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं ओ हो

या फिर और गुलाब के कितना लेते बीस हजार गुलाब की सारी रेड कलर है न दूसरे कुछ कलर नहीं सिर्फ लाल कलर

एक कम कीजिए मुझे गुलाब की दो तीन की कलर चाहिए होता जैसे पिंक कलर हो गया एक आता है ऑरेंज कलर से बहुत कुछ कुछ ये सब चाहिए मुझे आप एक कम कीजिए मुझे सब सारी फूल के जितने भी सर आपके पास फूल है गुलाब की बहुत सारा आइटम से जो अलग अलग कलर्स में दिखने वाला सारी पैक करके मेरे पास भेज दीजिए जितना होगा अब मैं आपको फोन पे कर लूंगी आप अपनी लोग जो रखे डिलीवरी बॉय भेज दीजिए हाँ रखिए